हाँ ओके मैं आपकी हैल्प करूंगी पूरी जैसे आपको हैडसेट ऑर्डर करना है तो आपको सबसे पहले अमेज़न एप से अमेज़न एप को प्रिफर करना रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अमेज़न एप बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट डेलिवर्ड करता है और ऑर्डर करने का रहेगा प्रोसेस की आपको अमेज़न एप पहले इंस्टॉल करना रहेगा पहले आपके फ़ोन में उसके बाद आपको अपना साइन अप करना रहेगा और जो भी हैडसेट आप चूज़ करेंगे वो आपको ऐड टू कार्ट में करके और उसको आपने बैग में ऐड करना रहेगा ऐड टू कार्ट में करके उसको आपको प्लेस आर्डर करना पड़ेगा उसके बाद आपको प्लेस आर्डर करने के बाद आपको एड्रेस पूछेगा आपकी लोकेशन पूछेगा वो सब आपको फिल करना रहेगा और उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा पेमेंट के ऑप्शन में रहेगा कि आप ऑनलाइन करना चाहेंगे या कैश ऑन डिलीवरी करवाना चाहेंगे तो उससे भी आप जो भी आपका सही लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं